खेत आओर नहि होइ छै पानि नहि होइ छै वर्षा नहि दै छै खेत पथारमे नहि होइ छै पानि हेतै तब ने उपजा हेतै धान हेतै किछो नहि होइ छै समयपर पानि हेतै तब ने कोनो चीज होइ छै समयपर पानि नहि होइ छै तऽ केना हेतै समयपर पानि होइ छै तहन तऽ सब किछु भेल ने भेल तऽ नहि भेल जब बाढ़ि चलि आयल जङ्गल भए गेल कटि गेल खुटि गेल किछु गेल ओइमे तऽ नहि होइ छै रौदी कए देलक कोनोमे जरतिये कए देलक कोनो गर्मिये भए गेल कोनोमे जाड़े ठण्डे लागल तऽ ओइसब मे किछु हेबै नहि करै छै कि करतै लोक केना बनेतै कोना हेतै तऽ धारे भए गेल नदिये आबि गेल नदी आयल तऽ दहाये गेल कोनो बेर भसियाये गेल नहिये भेल कोनो रौदिये कए देलक रौदियेमे चलि गेल ओहिमे निमेरा भए गेल आब लोक कि खेतै तहन रौदीमे रौदी भए गेल जङ्गलमे जङ्गल भए गेल दारि आयल तऽ दाइरेमे चलि गेल भसियाये गेल जङ्गलेमे जङ्गले भए गेल नदिये चलि आयल तऽ ओइमे तऽ नहि किछु कयल होइ छै कोना कऽ हेतै घास भए गेल भूसा भए गेल किछु भए गेल